औ हेल' औ मोनगोन मोननायाथ' मा ना नांगोन बा औ औ मोनो मोनो औ सालानियाथ' दा साइथ थाखा फवा जायो माबायाव फामफ्लेथ आमफ्राय ना काथ्ला आमफ्राय ना सिथल बेफोरो लखेल नाया ओरैनो दङ नास्राय निसोला दङ नास्राय गोरि दङ ना फिसा मोनगोन फिथिक्रि ओमफ्राय बिदिनो खुसिया मोनगोन सिंगि मोनगोन मागुर मोनगोन ओमफ्राय ना थेंगोनाफोरखौ मोनगोन औ ऐ लकेल नाया लकेल नाया बोखांनाया जोंना बिलो दंखायो बिलो आव हाय मानि मोसारिजों हयो आरोना मोसारिजों हयो हायो हायो हायो हायो हायो औ औ औ औ औ औ औ औ जायगाया बियावनो मोनगोन बाजारावनो बाजारावनो लोगो मोनगोन औ आरो बिदि बुरजा लाङो आंनाव खनथेक खालामनानै बे माबानिफ्राय जोंनि फक्रिनिफ्राय लांनो हागोन बिलोनिफ्राय औ बुरजा लाङोब्ला एसे लाङोबा बाजार निफ्राय लांनो हागोन औ औ औ औ होनबालाय नों आंनाव खनथेक खालामनानै फैदो ओमफ्राय बिसिबां खिनि नांगौ हाय बिखौ लांनो हागोन आरो

औ औ औ मोजां मोजां पेसिलेतिया मोजां बहुत मोजां मोजां ना दङ औ औ बिदिनो औ दे दे औ जागोन दे मोजां मोजां गोजा ना फ्राथ' मानि औ औ नोङो

जेन'बा माबानानै लांनो हागोन मानि जेब्ला नों फैयो अब्ला हमनानै हरगोन जेन'बा फक्रिआव दोनगोन औ

औ औ ओमफाय माबा माबाफोर दङ नामा माबाफोर दङ ना मा अ एसेबां नांगौ एसेबां मोनगोन

औ औ खनथेख बानायबानो जाबाय ओमफ्राय माजों लांगोन बा माजों लांगोन औ औ औ औ लाबोयाबा मानि थौ फोर लाना फै मानि गोथाङै लांगोनथ' म मना औ मनाफोर लाना फैबा जानाय नङा ना थैलांजोब गोन औ थौ लानांगोन थौ आव हाय दै ऐसे होनानै सोना लांनांगोन होनब्ला मानि मोजाङैनो सहैगोन मानि नोंहा उसुबिदा जानाय नङा आरोना जेन'बा बाय सानस लामाफोराव थैलांला बायनानै नङा होनबा दहाय नों होननाय बायदि लांनो नागिरदों औ औ मोजां मेजां मोजां दङ ना फोरा औ मा मा नांगौ बासि बासि लांनो हागोन आरो औ दे औ दे